असांजे रंधिणे में हीअं त जाम बासण हूंदा आहिनि असांजे रंधिणे में जाम बासणनि जो उपयोगु थींदो आहे असांखे अगरि चांवर रधिणा आहिनि त असां सिपड़ीअ में चांवर रधी तां सघूं उन में चांवरु सुठा रधिजंदा आहिनि असांखे सुकी भाॼी ठाहिणी आहे त असां तईअ जो इस्तेमालु करे सघंदा आहियूं सुकी भाॼियूं हूंदियूं आहिनि जेकियूं भुॻल वारी असां ठाहींदा आहियूं हुनमें तई इस्तेमालु थींदी आहे उनमें खुर्पीअ जो बि इस्तेमालु थींदो आहे जंहिं सां भाॼी असां घुमाए सघंदा आहियूं आसान तरीके सां ऐं हाणे त हाणे जे जमाने में त इलेक्ट्रॉनिक साधन बि निकिता आहिनि जीअं की इलेक्ट्रॉनिक राइस मेकर जंहिंमें आसानीअ सां चांवर रधे सघंदा आहियूं असां खाली हुनमें चांवर धोई करे विझिणा आहिनि लुणु ऐं पाणी लॻंदो पाणे ई चांवरु रधिजी वेंदा आहिनि हुनमें असांजे रंधिणे में तए जो बि इस्तेमालु थींदो आहे जंहिंमें असां फुल्का पचाए सघंदा आहियूं या कहिड़ा बि पराठा ॾोढा या असांखे सैंडविच सेकणी हुजे त असां तए जो इस्तेमालु कंदा आहियूं हुनमें हाणे टोस्टर टोस्टर निकिता आहिनि जंहिंमें असां हिकदमि आसान तरीके सां सैंडविच विझी रंधिणे हुनखे टोस्ट करे सघंदा आहियूं उनमें सैंडविच सुठी सेकिजी वेंदी आहे रंधिणे में ईअं त जाम शयुनि जो उपयोगु थींदो आहे असांखे पू पूरी तरणी हुजे त हुनमें तई ऐं पूरणो लॻंदो आहे उनमें तेल विझी करे असां पूरी पूरी विझी करे सुठी तरह पूरी तरे सघंदा आहियूं रंधिणे में जाम शयूं आहिनि उनमें हिकिड़ो ई मिक्सर बि ईंदी आहे उनमें असांखे भाॼियूं पीसणियूं आहिनि टमाटा बसर पीसणा आहिनि त असां मिक्सर जे जार जो उपयोगु करे सघंदा आहियूं रंधिणे में जाम जॻह जाम शयूं आहिनि जंहिंजो असां उपयोगु करे सघंदा आहियूं